کیٹو فوڈ کارنر سر میں آپ کی شاپ سے سویگی سے ایپ پر جا کے دو برگر ایک پزا وتھ ایکسٹرا چیز آرڈر کیا تھا ہاں سر سویگی سے تو یہ مجھ کو کتنے ٹائم میں ڈلیور ہوگا ایکچلی نہ وہ آپ کے اپلیکیشن سویگی پہ ایک گھنٹہ بتا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کی آپ تھوڑا میری ہیلپ کر کے آدھا گھنٹہ اس کو کر دو ہاں سر پروگرام ہم لوگ کا یہاں پر آپ جتنی جلدی کر سکو گے اتنی مہربانی ہوگی ہاں سر میرا ایڈریس تھا نیا پورے کا ہاں ہاں وہی ایڈریس ہے سر اچھا ہاں سر آپ ڈلیوری بوائے کو کال کرو اور اس کو تھوڑا جلدی آنے کی درخواست کرو ہاں اور ہیلو سر ساتھ میں ایکسٹرا سوس بھی ڈال دینا اور مایونیز بھی ڈال دینا اور اس کی پیکنگ ایسی رکھنا کہ گرم ہی رہے مجھ کو ملنے تک کیونکہ آپ کی جو شاپ ہے کیٹو کارنر وہ بہت دور ہے یہاں آنے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے نیا پورے تک آنے میں ہاں سر تو آپ اس کو اچھی پیکنگ کر دینا اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو اتنا جلدی بھیجنے کی کوشش کرنا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر ٹھیک ہے